बर' रावआ गोबां सोलायबोबाय गोदो बर'खौ बारा मानि रायज्लायनो मानि मोजाङै रायज्लायनो रोङामोन आरो ना प्रनाउन्सा मोजाङै जायामोन मानि सानजारि टाइप बिदि थायोमोन आरो ना स्पस्थ नोङामोन रायज्लायनायफोरा दा दाबो दं बिदिनो अरै खोला दैख्लङारि सानजा दैख्लङारि बिदियाव मानि दाबो एसे आल्गा रायज्लायो आरो ना नाथाय दा गोबां सुद्रायबाय जोंनि बर' रावआ मानि लेखायाव लिरनायाबो गोदो मानि आखार सिखार लानाया गोबां मिस्टेक दंमोन आरो ना जोंनि बर' रावआव मानि लेखायाव लिरनाया मानोना गोदो एसामिसजोंसो बांसिन फरायोमोन ना उनाव फार्स्ट जोंनि बर'खौ मानि लेखायाव लिरनायाव मानि बारा मोजां नङामोन आरोना माने आखार सिखारआ मिस्टेक जायोमोन गोबां नाथाय दा बेखौ जोंनि बर' बर'नि मानसिफोरा मानि सुद्रायनानै दा बेखौ लेखा साफायनायाव गोबां दा मोजांसै आरो ना जेबो मिस्टेक गैला आखार सिखार मोजाङै जाजोब्बाय आरो ना जेरै प्रनाउन्स जेरै लिरनायाबो बिदिनो जाजोब्बाय आरो ना नाथाय गोदो लिरनायाव गोबां मिस्टेक जायोमोन बुंनायाव जाब्लाबो लिरनायाव गोबां मिस्टेक जायोमोन आखार सिखार मानि अफायबा आखार बा आखारनि माने सुर बोयोब्ला आमफ्राय लिरनायाव आखार गोयै अबेबा सिखार दोर्गिखार मानि सिखार दोर्गिखार बिदिखौ मिलायहोनो रोङामोन आरो ना मानि आल्गा जायोमोन नाथाय दा समजों लोगोसे दानि जुगाव मानि प्रनाउन्सआव जोरै बैयो बिदिनो लिरनायावबो जाबाय आरो ना गोबां सोलायबोबाय गोबां सुद्रायबाय आरो ना जोंनि बर' रावआ दा मोजां जाबोबाय गोदो मोजां नङामोन दा गोबां सुद्रायबोबाय सुद्रायबोनो हाबाय मोजां जाबाय